हाँ भैया मैं है ना यहाँ पर बैठी हूँ इस सवारी में आपके वाहन में तो मैं आपको किराए का भुगतान करने के लिए मेरे पास कोई भी इस प्रकार का कैस नहीं हैं या मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं फ़ोनपे चलाती हूँ क्या आप फ़ोनपे के माध्यम से आप ले सकते हैं फ़ोनपे पेटीएम इसके माध्यम से मैं ऑनलाइन भुगतान आपको कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास केस तो नहीं है और यदि आप इस तरह से सक्षम हैं लेने के लिए तो आप अपना फ़ोनपे के लिए मुझे नंबर बता दीजिए ताकि मैं आपको फ़ोनपे के द्वारा आपको भुगतान कर सकूँ क्योंकि मैं जो पैसे नहीं लाई हूँ और मैं हमेशा कैस लेकर नहीं चलती हूँ कैस लेकर चलने में बहुत ही हानिकारक स्थिति कभी कभी हो जाती है इसलिए जो भी कुछ रहता है वह मेरे मोबाइल फ़ोन में ही रहते हैं कैस और उसके माध्यम से मैं जो भी चीज़ें मुझे ख़रीदना होता है वस्तुएँ ख़रीदना होता है या बाज़ार जाना होता है तो मैं फ़ोनपे के द्वारा ही भुगतान करती हूँ तो चूंकि मैं आपके वाहन में बैठी हूँ और मुझे यहाँ आपको पैसे देना है तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेश्ट कर रही हूँ कि आप कृपया यह फ़ोनपे के द्वारा ही मैं आपको फ़ोनपे कर सकती हूँ आप अगर सक्षम हैं तो आप अपना नंबर बता दीजिए ताकि मे आपको भुगतान कर सकूँ और आपकी मदद भी कर दूँगी इस तरह से क्योंकि आप भी केस लेकर जाएँगे तो आपको भी बहुत असुविधा होगी इसलिए कृपया मुझे यह सूचित कर दीजिए कि आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि मैं आपको सही समय पर फ़ोनपे कर सकूँ आप ऑनलाइन भुगतान के लिए तैयार हो जाएँ और मैं भी आपको भुगतान कर रही हूँ